اتر پردیش میں پسماندہ برادریوں کے درمیان اعلیٰ تعلیم فروغ دینے کے لیے یو پی سرکار نے کافی قدم اٹھائے ہیں جہاں ان کو سرکار کی طرف سے اسکالر شپ دی گئی ہے جہاں ان کی فیس معاف کی گئی ہے اور کا کافی سارے جگہ جگہ پہ اسکول کالجز اور کوچنگ سنٹر کھولے ہیں جہاں وہ آکے ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اپنا خود اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے لیے کافی بار کئی سیمینار کئی جگہ پہ مہم چلائی جاتی ہے تعلیم کے لیے ان پچھڑے ورگ کے لوگوں کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے کہ ان کو جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل ہو سکے اس کے لیے اتر پردیش سرکار کافی محنت کرتی ہے اور جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے دوارا بھی جو ہے ان کو موٹیویٹ کرا جاتا ہے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور تعلیم کی اہمیت بتائی جاتی ہے تعلیم سے آپ کیا کچھ نہیں حاصل کر سکتے کہ اس اپنے لیبری اور سے باہر آئیں اور تعلیم حاصل کر کے آپ ایک اچھے مقام پہ ایک اچھی جاب حاصل کریں ایک اچھا جو ہے زندگی گزار سکیں